हम प्राणायाम भी करते हैं योग अभ्यास में और तमाम योग है वो योग है वो भी करते हैं हाँ योग में प्राणायाम में जैसे दस प्रकार से वो होता है तो वो सब भी करते हैं प्राणायाम के साथ साथ कपालभारती भी करते हैं सूर्य नमस्कार करते हैं सबसे पहले तो सो के उठते हैं फ्रेश होते हैं फिर इस के बाद जो है हाँ अब अपना आसान लगाते हैं योग के लिए जाते हैं तो योग के लिए अपना आसन लगा के बैठते हैं तो पहले ध्यान करते हैं ध्यान करने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद फिर प्राणायाम करते हैं सूर्य नमस्कार करते हैं जो है कपालभारती करते हैं और तमाम योग के जो है तमाम क्रिया है योग की सारी क्रियाएँ की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है और जो है योग जितनी क्रियाएँ होती है सबको किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान तो किया ही जाता है ध्यान किया जाता है कपालभारती की जाती है कपालभारती में एक तरह से ज़्यादा टाइम और